हमर बिहार के स्थानीय ब्यञ्जन अछि जेनाकि भऽ गेल दालि भात तिलकोरक तरुआ ओहिके बाद बड़ी भात ई सभ एतऽ के जे मिथिलाञ्चल के खास कऽ ई सभ से प्रसिद्ध खाना मानल जाइया एहि के बाद माछ भात भऽ गेल इएह सभ एतऽ के अदौड़ी भाटा अदौड़ी ई सभ एतऽ के भऽ गेल मेन ब्यञ्जन एक मिथिला के ओहिके बाद घुमनिहार सभ जे घुमऽ के लेल जे जाइ छथि हुनका सभके लेल किछु चटक मटक चाही तऽ ओ चटक मटक के लेल चाही लिट्टी चोखा खाउ झिल्लाइ मुरही खाउ झिल्ली खाउ ओहिके बाद अहाँके भऽ गेल कि कहै छै ओकरा झाल मुरही खाउ ई सभ छै कतौ घुमैत फिरैत काल मे खायब तऽ नीक लगै छै खाइ मे आओर बढ़िऑं लगै छै कथि सभ ओ छै कि अहाँके कतहुँ घुमऽ फिरऽ जाइ छी ओहि सभ टाइममे ई सभ टाइममे लोक ई सभचीज लोग खेबे करैया आओर नीक लोक खाइ मे मजा अबै छै ई सभ तऽ इएह सभ हय बिहार के